अपना मिथिलाके एकठो कवि छै रामसेवक ठाकुर जे कहीँ प्रोग्राम कहीँ कहीँ जा जाकऽ प्रोग्राम करै छै आओर ओ अच्छा लगै छै हुनकर बात सुनिकऽ आदमी सब हँसिते हँसिते लोट पोट हो जाइ छै आओर अपना मैथिलीके एक जानल मानल छै कवि छै